जैसे कि मोबाइल जैसे कि मोबाइल हमरे लेल अच्छे है मोबाइल एहिले अच्छा है से बातचीत करै लेल दूरके आदमीसँ बात करै लेल ठीके है टेकनीक वीडियो कॉलमे बात करै लेल चाहे वैसे ही बात करै लेल दूरके आदमी देख सकलै ने दूरके आदमी जा नहि सकलै तऽ मम्मी पापाके देख सकलै जे मम्मी पापा बेटीके देख सकलक बहनसँ बात सभसँ बात हो सकलै आओर धिया पुताके लेल ओ ठीक है खराब है उ गार्जियनके उपर निर्भर है जे कैसे रहै गार्जियनपर इहे जे रहत जे बच्चाके चौबीस घण्टा नहि मोबाइल देबैके है टाइम टेबलसँ आधा घण्टा दस मिनट चाहे एक घण्टा दै पढ़ाइ लिखाइमे खेलै कूदैमे दै तब ठीक है आओर जादा मोबाइल धियापुताके देतै उ खराब है तऽ हमरा लेल तऽ ठीके है मोबाइल